सावस्रि सिबिथाइ समाजारि मदद आरो सनमाननि बिथिङाव कक्राझार जिल्लानि बैसोगोरा सुबुंफोरा मोगा मोगि जानाय गिबि जेंना आरो खाबुफ्रा बेनो जे ओ आजिरा मोननाय नायजानाय एबा ओ न'खरावहाय ओ गरिबनि थाखाय एबा ओ माखासे जेंनाफोरनि थाखाय कक्राझार जिल्लानि बैसोगोराफोरा मोगा मोगि जादों आरो बेफोरनि खाबुवावहाय बिराद बुस्तुफ्रा माने सल्भ जायो बेखायनो बुंनो सानो आङो जे ओ गिदिर एबा बैसोगोरा सुबुंफोरा मोजां खोथा एबा मोजां बोसोन होलांगोन बेफोरजों जोङो मोगा मोगि जानो हायो ओ आरो मोजाङै मोजां बोसोन मोनबा जोङो मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो